हेलो स्विगीसँ बात करै छिए हम स्विगीपर पिज्जा ऑडर करने रहोँ लेकिन हमरा खाइके मोन नहि भेल तऽ ताहि दुआरे हम ऑडरके कैन्सिल कऽ देलहुँ आओर एखन तक हमर पाइ नहि वापस आएल अइ एकाउन्टमे तऽ तकरा लेल की करऽ पड़तै आब तऽ जल्दीसँ हमर पाइके वापस करू कियाकि हमरा खाइके तऽ मोन रहै पिज्जा लेकिन बादमे मोन बदलि गेलै दोसर चीज खाइके मोन भऽ गेलै तऽ ओकरा लेल हम दोसर चीज ऑडर करलहुँ से तऽ आबि गेल लेकिन हम पिज्जाके रद्द कऽ देलहुँ ऑडर एखन तक पइसा तऽ नहि आएल अइ से जल्दसँ जल्द हमर पइसाके भेजू नहि नहि हम ऑडरके कैन्सिल कऽ देलहुँ रहै भऽ गेल रहै दस पनरह मिनटके बाद हम ऑडरके कैन्सिल कऽ देलहुँ रहै पिज्जा खाइके मोन नहि रहै ताहि दुआरे